हाँ आज कल देखा जाए तो हार्ड कॉफ़ी हमारे सब के जीवन में क्या है मतलब एक एहमियत रखती है जहाँ हम कुछ तैयारी करते हैं कुछ पढ़ाई करते हैं कुछ कोचिंग ये होती है कुछ भी होता है तो हम वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ उनकी हार्ड कॉपी करवा लेते हैं जिस के ज़रिए हम अपनी पढ़ाई कर सकें या कुछ नोट्स बनाने होते तो नोट्स की भी हम हार्ड कॉपी करवाते हैं बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हो गए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिन की हार्ड कॉपी लगाई जाती तो ये तो मतलब एक में पॉइंट हो गया कि हार्ड कॉपी आज कल हर जगाह यूज़ में की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है और मैं भी जहाँ तक है तो हार्ड कॉपी का काम करती हूँ कभी कुछ प्रिन्ट निकालना हो जाता तो मैं भी ये करती हूँ तो जहाँ तक देखें तो यह ठीक ही है ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है अपनी पसंद ही है क्योंकि ये भी एक ज़रूरत हो गई है हार्ड कॉपी की जो असली डॉक्यूमेंट ना दे कर उनकी कॉपी लगाई जाती है और ये ज़रूरी भी है और पढ़ने के लिए हर अपने मतलब साधन के लिए लोग नोट्स बनाते हैं कुछ चीज़ें इकट्ठे करते कुछ बुक्स की हार्ड कॉपी करवा के रख लेते हैं और बात करें ऑडियो बुक की तो ऑडियो बुक एक मतलब एक प्रोफेसन्ल एक्टर्स के द्वारा कुछ कहानियाँ कंटेंनर के द्वारा कुछ कहानियाँ होती है जो मतलब पढ़ने की बचाए एक उनको बड़े दिलचस्प तरीक़े के साथ सुनाया जाता है जो प्रोफेसन एक्टर होते हैं वो ये काम करते हैं तो एक ये मतलब एक इस तरीक़े से उस कहानी को बोल कर सुनाया जाता है कि लोगों की बहुत ज़्यादा उस में दिलचस्पी हो जाती है और बहुत ज़्यादा उन में लोग मतलब गुम हो जाते हैं और आगे से आगे उनको सुनने का एक वो उत्साह रहता है तो हाँ मैंने भी आ ऑडियो बुक के बारे में सुना क्या मैं भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कुछ ऐसी चीज़ें इस्टोरी सुनी है ऑडियो बुक के ज़रिए और मुझे बहुत पसंद भी आई है